ہاں لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہی موبائل فون کا استعمال ڈیجیٹل چیزوں کا بہت زیادہ ہی استعمال ہونے لگا تھا جیسے فون موبائل کمپیوٹر لیپ ٹاپ یہ سب بہت زیادہ کیونکہ نہ کہیں لوگ جاتے آتے نہیں تھے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور سب اسکولنگ وغیرہ سب کچھ وہ موبائل پہ ہی ہوتا تھا بہت سارے بچے موبائل چلانا سیکھ گئے بہت زیادہ ہی سب لوگ موبائل کا استعمال کرنے لگے اور ہمارا بھی تجربہ تھا ہمارا بھی کلاسیز بند ہو گیا تھا تو ہم لوگ بھی موبائل پہ ہی کلاس کرتے تھے آن لائن کلاس صحیح ہوتا ہے آن لائن کلاس اور مطلب بس پڑھائی کسی طرح انسان کو کرنی چاہیے چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن اسی لیے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ بہت زیادہ کہیں جانا آنا ہر جگہ منع ہو گیا تھا تو سب لوگ زیادہ سے زیادہ موبائل کا ڈیجیٹل چیزوں کا لیپ ٹاپ یہ سب کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے ہمارا بھی تزربہ رہا ہم لوگ بھی اپنا کلاسیز وغیرہ سب آن لائن ہی کرتے تھے کیونکہ کہیں کوچنگ وغیرہ اسکول سب بند ہو گیا تھا اسی لیے ہم لوگ کو بھی ہم لوگ کی میم سر سب لوگ آن لائن ہی کلاس کرواتے تھے ابھی کے ٹائم پہ بھی بہت زیادہ ہی آن لائن کلاسیز چلتی ہیں سب لوگ آن لائن ہی کلاس کرتے ہیں دور دور کے کلاسیز سر لوگ جو ہوتے ہیں تو پھر وہ آن لائن ہی پڑھاتے ہیں لیپ ٹاپ اور کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا تھا اور بہت سارے بچے جو ہیں سب موبائل چلانا سیکھ گئے تھے